हाँ हम बिहारसँ आयल छी आ अहाँकेँ होटलमे चाहैत छी ठहरै ला तऽ जानऽ चाहैत छी कोना की प्रबन्ध अछि हँ हँ हँ हँ तऽ एकबेर खर्च बतबितहुँ जे ए सी रूमके लेल की खर्च पड़ैया सामान्यके लेल की खर्च छै हूँ हूँ अच्छा आ कोन फ्लोर पर भऽ जायत हूँ हँ हँ अच्छा आरो खाना पीनाके व्यवस्था जाय पड़त खाय ला जाय पड़त कि रूममे उपलब्ध भऽ जायत अच्छा हँ

अच्छा अच्छा आरो विशेष कोनो हँ

हँ हँ हँ हूँ हँ

आ अच्छा तऽ हम आबि जाइ तऽ तुरत हमरा रूम भेट जायत चारि पाँच दिन पाँच दिन भऽ सकैया जे बढ़िओ सकैया समय हूँ अच्छा आ कागज की आ रूम बुक करबै कालमे की सब जरुरी चाही पड़त हूँ हूँ हूँ हूँ अच्छा तऽ हम